टेलिभिसननि श'फोरखौ आं गोबां रोखोमखौनो नायो खिन्थु मानि आं जायखौ मोजां मोनसिनो मानि फेब्रेटआथ' मानि मोनसेल' नङा मोनथाम मोनब्रैसोआनो दङ मानि जायखौ आं नायो डान्स प्लास नायो बियो स्टार प्लासाव जायो आरोबाव डेन्स इण्डिया डेन्स बेखौ जि टि भि याव नायनाय जायो आरोबाव दं मा सारेगामा बेबो जि थिबि आवनो जायो आरोबाव मा इण्डियान आयडल बियो सनियाव जायो ओमफाय आं बेबादि रोखोमनि श'खौ नायनाय जायो आरो मानि बिथांमोननि मानि गान खननाय मोसानाय ओखौ बेराथ मोजां मोनो आरो नायनो आंबो इनट्रेस दं आरोखि थेवबो मानि गानथ' खननो रोङा थेवबो मानि बिथां मोननि मिलौदो देंखौ रोजाबनाय बेफोर बादिजों मानि बेराथ गोजोननाय मोनो आरो आरो मोसानाय मोसानायखौ नुयोबा आंबो बिदिनो एफा एनै मोसानो रोंगौ आरो बिदिनो फ्रग्रामफोर जायोबा मोसायो खिन्थु मानि बिथांमोननि जेथु मोसानाय बेसोरखौ मानि फुरा इनसफायार जायो आरखि ना मोसानो लुगैलायनाय मानि बिसिनि मोदोम सोमावनाय बहुत मोजां मोनो आरो गुबुन गुबुन हारिनिबो आरो जोंनि हारिनि बर' हारिनिफ्रायबो साथामसोआनो जाहैबाय मोसाहैनाया जेरै प्रनिता सर्गयारि मासुम बिसोरखौ मानि बेबादि श'आव थांनो हादों बहुत आनो मोजां मोनदों आरो बिथां मोनहा प्रनिता सर्गयारिया मानि देरहानानै ट्रपिबो लानो हादोंमोन बिथां मोन बायदिया थांनो हादों आरो बाव मानि बेफोर बादि मोसानो माबानाय मोसानाय गान खन्नाय रोजाबनाय जोंनि बर' हारियावबो गोबां आनो दं बेफोरबादि श'आव थांनो हायोबा बहुतानो मोजां आरोखि जिथु जों आंनि मानि मोजां मोनसिननाय श' हिसाबै मानि थांजानो लुगैयो आरखि मानि जोंनि हारिखौबो नायनो लुगैनाय मानि बेफोरबादि श' आव हाय थांनानै रोजाबनाय आरो मोसानाय मानि जोंनि हारिखौबो सिनायथि मोननाय आरो बेजों लोगोसे जौगाखांनाय आरो गावसिनिबो मानि जिउखौ बोरै आवगायनो दावगानो हानायनि बेफोरबादिनि थाखाय मोजां जायो आरखि